हॅलो सर ह्या दिसांनी हांव प्रवास करपाचें आसा आनीक म्हाका मातशें नोज सायनस सायनस प्रोब्लेम आसा सो ते हायटीर गेले उपरांत ब्लॉकेज बीन जाता नाका सो त्या खातीर तुमकोडे कसली फेसिलिटीज आसपाक शकता वो कितें मॅडिसीन कितेंय वापरपा जाय तें तुमी म्हाका सांगूंक शकता हें म्हाका मातशें कळीत करशी